बर' रावा जादों चिन' टिबेटान राव फोलेरनि मोनसे मख'जाथाव दालाइ राव बे रावा सा सान्जा भारताव आथिखालाव मैखोमै सोलियो बे रावहा बुंनो थाङोब्ला भारत सरकार भारत सरकारनि दाइनथि फारिलाइयाव थिसनजानाय मोनसे राव बे रावा नैरोजा थाम मायथाइयाव भारत सरकारजों भारतारि मोनसे राव महरै गनायथि मोन्नाय जादों बुंनो थाङोब्ला माखासे भारताव थानाय माखासे रावफोरनि गेजेराव बर' रावाबो मोनसे मख'जाथाव राव बे बर' रावा गिबि गिबियै गुदि फरायसालियाव बिजों महरै जिगुजौ द'जिथाम मायथाइनि जिदाइन मेयाव गनायथि होजादोंमोन बेनि उनाव गेजेर फरायसालि बेनि उनाव गोजौ फरायसालि कलेज आरो मुलुग सोलोंसालि बेयाव फारि फारियै बेबायदिनो मोनसे मुगानि उनाव मुगा बेबायदियै गनाय जाबोदों जेराव जोङो आथिखालाव जोङो रायज्लायनाय बर' रावजोंनो जोङो सोलोंथाइ लानो खाबु मोन्दों म मख'नो गोनांदि जोंनि बर' रावा भारत सरकारजों नैरोजा थाम मायथाइयाव मोनसे भारतारि राव महरै गनाय जादोंमोन आरो दाइनथि फारिलाइयाव थिसनजादोंमोन बिब्दिनो बर' रावा बर' राव रायग्रा सुबुंफोरा बर'जों बर' रावजोंनो सोलोंथाइ लानानै गावबागावनि माखासे जिउ राहा जिउ खुंथायारि राहा लानोबो हादों डाक्टार इन्जिनियार आइएएस बेबायदि गोजौ मानगोनां सोरकारि साख्रिबो लानो खाबु मोन्दों बेल' नङा बर' रावजों ब' भारताव थानाय माखासे रावफोरनि गेजेराव बर' राव रायग्रा बर' रावजों थुनलाइ सिबिग्रा माखासे थुनलाइगिरिफोरनो जेरै भारत सरकारा भारत सरकारा साहित्य एकादेमि बान्था होनाय जायो गुबैयै मोनब्रै बाहागोयाव जोङो बान्था होनायखौ नुनो मोन्दों जेरै गाहाय राव सोलायनाइ गथ' थुनलाइ आरो लायमोन बेयावबो जोंनि बर' रावा बर' रावाव बर' रावनि माखासे थुनलाइगिरि बिथां मोना भारत सरकारनिफ्राय गनायजानाय बे रोखोमनि बान्थाखौ आवग्रिनो खाबु मोन्दों मख'नो गोनांदि जोंनि बर' रावाव थुनलाइ सिबिनानैनो बर' रावजों थुनलाइ लिरनानैनो थुनलाइ सोरजिनानैनो जोंनि बर' रावनि गेदेमा गागि थुनलाइगिरि बिथां ब्रजेन्द्र' खुमार ब्रह्मआ भारत सरकारनिफ्राय रबिन सो टेगर बान्थाबो आवग्रिनो हादोंमोन आरो बेल' नङा जोंनि माखासे बर' रावनि थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव पदम'श्री बान्थाबो पदम'श्री बिबुंबो मोननो हादोंमोन बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि खाथि खाला थानाय माखासे फिसा फिसा रावफोरनि गेजेराव जोंनि बर' रावाबो जोबोद जौगानाय होन्नानै बुंनांगोन